जी हँ बोलिये कोन समान लै के अछि अहाँकेॅं अच्छा मिक्सी वाला मशीन अच्छा अच्छा अच्छा जी हँ जी हँ छै कोन तरहके अहाँकेॅं मशीन चाही ओकरामे बहुत तरहके आबै छै वाटेज छओ सओ वाट आठ सओ वाट हजार सओ वाट कोन वाटके अहाँ चाही

हम बुझि गेलिए ओकरामे वाट अलग अलग आबै छै पावर अलग अलग आबै छै अहाँके कोन पावरके चाहियो कम पावर वाला कम बिजली वाला लेकिन ओकरामे समान सब जे छै ने कम पिसायत जेनाकि बहुत तरहके मसाला पिसाइ छै ओकरामे बहुत तरहके चीज पिसैल जाइ छै ने जे बेसी वाट वाला रहै छै ओहिमे बेसी सुविधा रहै छै हँ जेनाकि भारियो समान जेना दालो सब पीसै सकै छियै जे बरि पावर रहतै हँ वहि बढ़िआँ रहै छै आठ सओ वाटके रहै छै जहिमे सत्तू अटू भी अहाँ पीस सकै छी अपना गाँवमे अगा रहै छियै तब जेन कनि मनि जेना बैचलर रहै वाला आदमीके चना अनेलक घर सँ तऽ ओकरा भुजि कऽ ओकरा पीस सकै छी जी हँ जी हँ ओकरामे फाइव स्टार रेटिंग रहै छै कोई दिक्कत नहि छै बिजली बिलो बहुत कम उठै छै से बातके चिन्ता नहि छै और प्लस ओकरामे तीन सालके गैरन्टी वॉरेन्टी भी अबै छै मोटर पर मोटर जलत तऽ कम्पनी अहाँके फ्रीमे चेन्ज कऽ देत ओकरामे जेना कि अलग अलग कम्पनीके अलग अलग तरहके दाम रहै छै जेना फिलिप्सके भेल या उषाके भेल जे कम्पनीके लेबै जेना अढाईयो हजारमे मिलै छै तीनो हजारमे छै साढ़े तीनो हजारमे छै साढ़े चारिओ हजारमे छै छ हजारमे छै ओकरामे क्वालिटी होइ छै जेनाकि कम आवाज बेसी आवाज जेना बेसी आवाज जे करै छै ने ओ कनि तऽ कम दाममे मिल जाइ छै जे आवाज बेसी करै छै आ जे ई वाला रहत ओ कम दाममे मिलत जे आवाज कम करै छै तऽ ओकर दाम बेसी रहै छै तऽ अहाँ बतैयो अहाँके केहन तरहके समान चाही हँ तऽ जे अहाँ कहब से मिल जायत वहाँ कोई आठ सओ वाट मोटरमे अहाँ लय सकै छियै एकबार अबि कऽ दुकान पर अबि कऽ समानो देखि लेतियै फोन पर तऽ जेना हम बता देलियै सब बात तऽ यहाँ आबि कऽ समान भी देखतियै ओकरा चेक चैक कऽ क सतुष्टि भऽ जेतियै ओकर बादे ने लेल जेतियै समान एकबार नहि देखब तऽ हम समान होम डेलिवरी भेजबाबै सकै छियै अहाँ अगर बोलबै जेना एकर दाम छओ हजार रुपआ छै छओ हजार टका अहाँ भेजवा देब फोनपे या गुगलपे या अकाउन्टमे अहाँके समान हमर छै लड़का ओ घर तक अहाँके दऽ आयत कि अहाँ चाही छी एकबेर देख कऽ समान लेय खातिर तऽ अहाँकेॅं अबऽ परतै शोरूममे ठीक छै तब ठीक छै तब अबियौ अबियौ तब अबियौ सब समान देख लियौ ठीके छै राखै छी